بہت ہی زیادہ دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے آپ کے سوال پر ہی مجھے ہنسی آ رہی ہے لیکن یہ سوال بہت اہم ہے دوڑنے کے دوران اتنا یاد تو نہیں رہتا کہ کون سا لطیفہ ذہن میں آئے ہاں یہ خیال آتا ہے کہ میں جب دوڑنے والی مشین پر دوڑتا ہوں تو کچھ ویڈیو یاد آ جاتے ہیں تو اس سے متعلق شوشل میڈیا پر شیئر کیے جاتے ہیں مجھے یاد آتا ہے ایک صحت مند موٹے تازے عربی شخص کو ٹریڈ میل یعنی دوڑنے والی مشین پر اس کے دوستوں نے چڑھا دیا وہ عربی شروع میں دوڑتا رہا اس کو اچھا لگ رہا تھا لیکن اسی درمیان اس کے دوستوں نے مشین کے رفتار چپکے سے تیز کر دی اب وہ عربی پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بہت موٹا تھا اس کو دوڑنے میں پریشانی ہونے لگی اس نے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کو روکو لیکن اس کے دوست تو مزے لے رہے تھے مشین تیز ہوتی گئی عری شخص دوڑتے دوڑتے تھک گیا اور پھر وہ نیچے گر گیا اور اس کے گرتے ہی اس کا جبہ اس کے بدن سے نکل گیا یہ دیکھ کر اس کے دوست بہت ہنسے اور ایک تفریح کا سماں بندھ گیا اس عربی نے اپنے دوستوں کو دوڑانا چاہا لیکن وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اٹھ نہیں سکا اور اس کے دوست بھی بھاگ چکے تھے اس طرح کے اور بھی لطیفے ہیں لیکن اس وقت کے لیے ایک ہی کافی